हेलो जी हाँ जी मेरी स्विग्गी ऑफिस में बात हो रही हैं हाँ जी तो मैंने आपके वहाँ से खाने के लिए आर्डर किया था जी हाँ और वो सर गलती से गलत पते पर एड्रेस डाल दिया मैंने तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो मैंने गलत एड्रेस डाला है उसको कैंसिल करके मैं नया ओडर बता रहा हूँ और नए एड्रेस पर वो खाना पहुँचा दीजिए हाँ जी मैंने पहले खाना बिरानामोड हिंडौन सिटी पर मंगवाया था लेकिन वो गल्त हो गया इसलिए मैं अपना खाना अब मोहन नगर मंगवाना चाहता हूँ मोहन नगर हिंडौन में ही है हां जी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे पिछले पते को गलती से उसको कैंसिल कर दीजिए और नए पते खाना भेज दीजिए धन्यवाद हाँ जी मैं फोन रखता हूँ